हमर सभक गाँवमे कमर दर्द ठीक करै के लेल गाम घरके लोकप्रिय ई छै जे जे किछु आदमी योगा पर विश्वास करै छथिन तऽ ओ योगा कऽ कऽ अपन कमर दर्द ठीक कऽ सकै छथिन किछु आदमी एहन छथिन जे कमर दर्दकेँ लिए बेल्ट उपयोगी औषधी सभ छै ओकरा सभकेँ उपयोग करै छथिन तेल लगाके कोई आदमी तेल लगाके अपन मालिश करबै छथिन मालिश सॅं ठीक होइ छै बहुते एहन एहन उपयोग सभ छथिन जे लऽ कऽ कऽ रहल छथिन ओहिसॅं कमर दर्द ठीक भऽ सकै छै कमर दर्द ठीक भेलाकेँ इएह सभ कारण छै जे तेल लऽ केँ आराम से मालिश करु आराम से आराम आराम से ओ तऽ जल्दी से नहि कऽ सकै छी आओर बढ़ि जाइ हँ पेट दर्द तऽ तैँ दुआरे कमर दर्द आ योगा से होइते छै सुबह शाम योगा करियौ तऽ अपन हरेक प्रकारकेँ बहुते प्रकारकेँ बीमारी सभ छै से दूर होइ छै ओकरा से कमर तमर ठीक भऽ जेतै आओर अलग प्रकारकेँ चुस्ती फुर्ति शरीरमे एतै मन लगतै काम करैमे आओर भिन्न प्रकारके छै जे भऽ सकै छै ओहि हिसाबे